सो म्हाजे भावाचो बड्डे येवपा आसलो आनी लायक ट्वँटी फस्ट बड्डे तेजो सो आमी कितें केलें लायक चोड देसपेस नाका आमकां करपा सो आमी लायक घरा कडेन करया म्हण अशें चिंतलें आनी तेन्ना लायक कोवीड बी चलतालो आनी सो आमी लायक ल्हानशें लायक करया पार्टी करया सो आमी ओल पन्नास म मनशां आसा तेंकांच इन्विटेशन धाडलें आमी पयली आमकां डिसायड करपा जाय आल्हें आमी कितें करतले सो फस्ट आमी आमचे शेजारी आसा तेंचे कडेन उलयले आमी तीं आमची लायक खूब हॅल्पफूल लायक आमकां हॅल्प बी करपा रोखडींच येतात सो तीं जेन्ना तीं येयलीं सो डिसायड करपा लागले आम सो मेन्यू कितें आसतलो क लोक खंयंच्यान येतलीं कसली लोक येतलीं आनी कितें खातलीं तीं तांची पिफ्रन्स कितें सो तें आमी पयली चिंत्तालीं आमी एक शेजारी येयल्ली ती म्हण ती म्हणपा लागली आपूण छोले करता ती छोले करपाक बॅस्ट आसा सो ती म्हणपा लागली आपूण छोले करता सो ती घरा कडेन ती आपूण छोले करून हाडटलें तुमी तें टँशन घेय नाका सो आमची म्हजी मम्मीची भाव आसा ताजी बायल आसा ती पुलाव करपा बरी आसा सो ती पुलाव ताका दिलो आमी पुलाव करपा हांव म्हळ्ळें लायक म्हाका तितलें चिकनाचें लायक तितलें येना करपा लायक चोड खा खा कळना म्हाका कितें सो हांवें म्हळ्ळें लायक हांव मशरुमाचें कितें मंचुऱ्यन टायप अशें कितें करता म्हण सांगलां हांवें आनी म्हजी मम्मी म्हणपाक लागली आपूण चिकन कॅफ्रियल करतां आनी दुसरी आसा ती म्ह फीश हाडटा म्हणपा लागली सो रॅस्ट आमचें तें प्लॅनींग जालें ऑलमोस्ट आनींग लोक कितलीं येतलीं ते प्रमाणे आमी प्लॅनींग करपा लागले आनी आमचें रांदपाचें स्टार्ट केलें करपा सो जेन्ना बड्डे आल्हो आमी स्टार्ट केलें सो फस्ट ऑफ ऑल हांयें कितें केलें पयली मशरूम आसा पय ते बरें ब् धुले लायक पयलीत उदका घातले सो ते चिकळ बी आसता न्हू तेंकां सो हांवें ते उदका घातले आनी तितून मीठ घातलें मीठ आहा तें उदका हांवें धुले सो जे टायम थोडेशे टायमान हांवें काडले आनी बॉयल केलें पयली म्हाका ते सगळे न वितावड ऑयल अशें आवडटा आनी लायक हॅल्द बी माश्शी मँटेन करपा जाय सो हांवें ते बॉयल केले हाफ ते माय ते काडले आनी माय सॅपरेट जे कितें वॅजिटेबल्स बी आसा ते माय फ्राय केले आनी माय तितुकू एग फ्राय केलो एग बी फ्राय करून तितू हांवें शेज्वान चटणी घातली आनी तितू हांवें लायक थोडेशें सॉस बी घातलें आनी तितू ते मशरूम घातले मशरूम घालून हांवें यू नो मशरुमीची दा धाकटीशी ग्रेवी अशी टायप केली माच्ची धाकटीशी मंचुऱ्यन लायक माच्चें ओन अशे के केली तितली हांव बरें नाल्हें करपा बट केली लायक ज् जें लका लायक कोणा जायें तशें तेणें घेवपाची ती अशें केली आनी मागीर आमचे एक प्रॉब्लम आल्हे आमी स्वीट करपा सो आमची एक एक शेजारी आल्हली शेजारी तका सांगलें हांव एक दोश कर म्हूण सो ती येयली तेणें एक यो आंडी तयार केली आनी तितूंत आमी लायक दोश करपा ते सगळे इंग्रिडियंट्स हाडले आनी लायक टू आर्ज अशें लागले तशें दो दोश करता करता म्हणटा सो तें बरें डॅकोरेट बी करपा जायें सो आमी तें दोश घेतलें स् बरें न्हू पयली आमी तें थंड केलें दोश गरम आसता आनी बरी सायडीन तेका बरें डॅकोरेट बी केलें आनी लायक आमी फक्त लायक बिसायड्स आमी चिकन बी हाडून आमी हें बी हाडलें लायक आयस्क्रीम हाडली सॉफ्ट ड्रिंक्स हाडलें आनी माय आयस्क्रिमाचें आमी चिंतलें लायक ही प्लेन आयस्क्रीम किद्या दिवं सो आमीत लायक फ्रुट्स बी फ् पयली आमी फ्रुट्स कट केले सो जे बरें फ्रुट्स आसा पय ते बरें फ् कट केले आमी आनी ते बरें डॅकोरेट केले आनी तितू आयस्क्रीम घाली सो आमी फ्रुट्स लायक वीत आयस्क्रीम सर्व केली तेंकां आनी लायक आनी माय लास्टाक कितें आलें लायक सगळें खाल्लें न्हू तेणी सो आमी कितें चिंतलें की लास्टाक ईन रिटन लायक थोडशें कितें दरतली स्नॅक्स अशें ज् जीं कोण येतलीं पय लास्ट विजीट करपा लायक च्याय टायमार येतलीं सो आमी तोरी चिकन चिकन घेतलें तेजें फ्राय केलें सो आमी तें लॉलीपॉप तशें फ्राय केलें आनी आमी सायडीन प्लेटी दल्लें सो जे माय लोक येता पय तेंकां आमी चाव सर्व केली आनी कोणा जाय पय तें तितलें आमी तेका लॉलीपॉप अशें सेप सर्व केलें थोडीं आमचीं आल्हलीं शेजारी जीं वॅज आल्हलीं आन तो दीस आल्हलो पय मंडे आल्हलो आमचो आनी लोक चिकन बी खाय नाल्हीं सो आमी कितें केलें लायक आम कांय नाल्हें ऑप्शन लायक वॅजान आमक तितली नॉलेज ना सो लायक गोबी केलें तें आसा बट तें पासून सोंप सोंपपाचें आल्हलें लायक लोक आमची नॉन वॅज आसा पय तीं गोबी पासून खाता सो आमी फ्र फ्रायज केले सो फ्रायज आमी जस कट केले पयली हांवें लायक बरेंं स्लायस कट केले आनी थोडें मीट घातलें आनी तेका पयली सायडीन दोल्ले हांवें आनी मागीर हांवें ओ तें ऑवना घातले आनी थोडेशें यू नो ऑलीव ऑयल अशें उडयलें आनी मागी थोडे पांच मिणटां लायक दोल्ले हांवें ते सॅट करपा टायम आसता ते टायमा दोल्ले हांवें तें जालें म्हणटरी आमी आमचो चिली फ्लेक्स घातलो आनी ते सायडीन दोल्ले सो लायक कोण तीं वॅज बी आसात तीं तेंकां चिकन बी यू नो तीं खायना ते तेणें ते फ्रायज प्रिफर करपा शकता